आं दिब्लाइयाव बेरायहैनो गोसो जादोंमोन बेरायहैनो गोसो जाबाबो बेरायहैनो मोना आरो सोरखौ सोरखौ लांफागौमोनथाइ थांबाय बायनो मोनोब्ला दा बायदियाव जोङो ग्रुबनि फैसा मोनबाय बायोब्ला दिब्लाइआव बेरायहैनानै मा मा गाखोहैगोन जागोन लोंहैगोन आरो जा दं बेखौ बेराइहैगोन लोगोफोरखौबो लोगोजोबाबो रावखौबो लोगो मोना जेला सासे मानसिनिफ्राय जोङो माबा मोनसे मोनगोन अब्ला जों बेरायहैनो ज' जानानै थांगोन आरो जोंनि लोगोफ्रा बिराद बुरजाखा दसजनखा जों बिसोरजों ज' जानानै बेरायहैगोन आरो जानांगौ लोंनांगौखौ जोङो जानो थाखाय जोङो संखा खावखा लाना थांगोन आरो बेराइहैगोन आरो बेरायखां आरिखां जोङो फैफिनबायब्ला मा मा रंजाबोगोन लामा लामा आरो लोगोफ्राबा मा मा बेरायहैनो लुगैबावगोन बेखौ बोरै मोनथिबावनो जेला लोगो मोनलायो अब्लासो जों बुंनो हासिगोन जोंहादि मासिबां गोसो दंमोनथाय बुरि देहाबाबो जों बेरायहैनो गोसो दङ दाबो रावजोंबो थांफाबायनो मोना रावबो लांफाबाया थांगौ नंबाबो थांनो मोना बेरायहैगौ नंबाबो बेरायहैनो मोना बबाव बेरायहैनो लांबायबायबा हामगौ नंबाबो लाङा बबे समाव बेरायहैनो मोनगोन मबे समाव थांनो मोनगोन बुंस'नो हाया गोसोआ थाङो खुगाया थाङो नाथाय आथिङा सौहाहैया सोरजों लांजागोन सोरजों दोनलांजागोन बेखौ सानबाबो सानख' हाया सोरजों बेरायहैबावगोन जेला जों गाव गावनि आखाइयाव एसे एनै थागोन अब्लासो जोङो जायखौ गोसो बेखौनो लेंलांनो हासिगोन